شہر میں ہم لوگ تو ایسے ہیں جیسا کہ ووٹنگ ڈالنا یا تو پھر اگر اپنے پہ کچھ ہو جاتا ہے اپنے کو کچھ ہو جاتا ہے تو اپن کیس وغیرہ کرتے وہ بھی اپنا ادھکار ہے اور ووٹنگ ہیں اور جیسا کہ کچھ اپنے پرابلمس ہیں روڈس وغیرہ پہ کہیں پر بھی تو اپنا شہری سیاسی عمل ہے کہ اپن یہ سب کر سکتے ہیں